जोंनि क'क्राझार जिल्लायावथ' आबाद मावनायनि आदबफोरा गोबांआनो जेरै बांसिन सुबुं माहारिफोरानो जोंनि क'क्राझारावहाय बांसिन माइ माइरंफोरखौहाय माइ माइरंनि आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै माइ माइरंआवहाय थायो रन्जित जोसा माइब्रा मायसालि आरो मेल्ला रोखोमनि माइ थाबावो आरो बेफोरखौ ब क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्राहाय दुब्लियाव फास्तावनो हालेवगोरनानै बिदिनो माइ फोनानैहाय माइखौ गायो ओमफ्राय बिनि उनाव बेनिखायनो माइ मोनजायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो आबाद खालामो लोगोसे गावबो गावनि थाखायबो आबाद खालामो लोगोसे मालायनो फान्नोबो आबाद खालामो आरो बेजोंनो फालांगिबो खालामनो हायो लोगोसे गावबो जानो हायो गावनि नखरबो सामलायनो हायो बेजोंनो ओमफ्राय मोसौ मैसो दाव अमा बेफोरखौबो ओ फिसिनानैहाय फालांगिबो खालामनो हायो जेरै आरो आबादबो मावनो हायो मोसौ मैसोजों ओमफाय जेनबा मोसौजों हालेवनानै जोङो नांगोल एवनानै माइ गायनो हायो ओमफ्राय दाव अमाफोरखौबो फिसिनानै फालांगि खालामनो हायो बोरमाखौबो फिसिनानै फालांगि खालामनो हायो जोंनि बिदि गामियावथ' मेल्ला दाव अमा फिसिग्रा दङ ओमफ्राय बेफोरजोंनो बिसोरो फालांगि खालामो आरोखि ओमफ्राय बोरमा बोरमाबो फिसियो ओमफ्राय बेफोरजोंबो फालांगि खालामो ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायनानै दुब्लिफोरावहाय ओ बिदि खालामनानैहाय मानसिफ्रा रांबो आर्जियो लोगोसे गावनि नखरखौबो सामलायो आरोखि